मूंखे पसंदि आहे दादा हिकिड़ी त हीअ खोपरे जी नारियल जी जेका बर्फ़ी आहे इहा मूंखे ॾाढी पसंदि आहे ॿी जेका आहे सिङर जी बर्फ़ी आहे ऐं सिंधी टिकी आहे इहा बि मूंखे इलाही पसंदि आहे ऐं मिठी सेवियूं सयूं जेकी असां ठाहींदा आहियूं ॻाढ़ी वारियूं इहे बि इलाही पसंदि आहे ऐं इन में खीरणी पुड़ीअ सां गॾु खीरणी उन में चिरौंजी विझी करे त मूंखे चार पंज आइटम इलाही पसंदि आहिनि पंज थी वयूं न